मुझे मुझे अच्छे अच्छे सूट सिलना भी आता है और सिलाई करना आता है सूट सिलना आता है और और साड़ी में फ़ॉल्स लगाना भी फ़ॉल्स फ़ॉल्स लगाना भी आता है और फ़ॉल्स लगाना भी आता है साड़ी में और रुमाल में अच्छी अच्छी कढ़ाई की जाती है हमारे स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग का जब प्रैक्टिकल होता था तो उसमें यह आता था कढ़ाई बुनाई का तो हमलोग कढ़ाई गृह विज्ञान में आती थी तो हमलोग कढ़ाई कढ़ाई बुनाई जैसे हमलोग प्रैक्टिकल में वह छह सात रुमाल में रुमाल पर कढ़ाई जैसे कोई भी कढ़ाई कर सकते हो या कमल या गुलाब या किसी चीज की भी कढ़ाई कर सकती है या पेटीकोट भी सिलकर लेना लेकर जाना मैं शायद पेटीकोट भी सिलकर लेकर जाना पड़ता था हमारे स्कूल में फिर इसको पैक कर कर सर मैम को दिखाना पड़ता था प्रैक्टिकल में हमलोग को और और और ऐसे भी बेडशीट वग़ैरह होती है जो उसपर भी कढ़ाई इसमें तो बहुत कठिन होती है पर कढ़ाई करना आता है बेडशीट भी कढ़ाई करनी आती है जो जो जो यह होता है पन्खी होती है ना जो उस पन्खी पर जो होता है उसपर भी उसपर भी अच्छे से उसको सिलकर उसपर भी कढ़ाई की जाती है और और और थाली पोश होता है जो वह उसको चलाना पड़ता है उसको तो बहुत बहुत बहुत कठिन है पर उसको भी वह भी आता है थाली पोश चलाना थाली पोश चलाना भी वह क्रूश चलाना भी मुझे आता है और और ब्लाउज़ सिलना भी आता है ब्लाउज़ सिलना भी आता है बटन लगाना आता है शर्ट में बटन और थोड़ा कपड़ा कोई टाइट हो जाए तो उसको उसको टाइट हो जाता है जैसे टाइट हो जाता है तो उसको उसको खोलकर जो है फ़िट बनाना पड़ता है तो उसको फ़िट बना लेते हैं ब्लाउज़ होता है लहँगा होता है लहँगा होता है ब्लाउज़ होता है लहँगा पर का वह भी सिलना आता है और लहँगा होता है नीचे का नीचे का जो होता है तो तो बना बना नहीं आता है उसको बनाना पड़ता है या शादी का होता है या किसी चीज़ का होता है लहँगा तो उसको तो बनाना पड़ेगा ही तो उसको बनाना पड़ता है

और यहाँ और और क्या नाम है जो यह सूट होता है सूट पर भी कितने लोग तो सूट सादा सूट लेते हैं तो उसपर कढ़ाई करवाते हैं जैसे व्हाइट कलर का सूट होता है तो उसपर उसपर ब्ल्यू कलर का ब्ल्यू या ब्लैक़ कलर का ब्लैक़ कलर का ऊन लेकर उसपर कढ़ाई की जाती है उस वह भी करना आता है कढ़ाई भी करनी आती है और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसन्द है रुमाल पर कढ़ाई करना रुमाल पर रुमाल पर अच्छी कढ़ाई करते हैं और आता भी है रुमाल पर कढ़ाई करना और सिलाई भी आती है बुनाई भी आती है हर चीज़ आती है और और अच्छा लगता है सिलाई करना